ना हमनो थांनायाव जों आइजें आइला बाहायनाया जेनबा जोंहा जेखाइ खबाइ जेन'बा खेवालि जे आरो जेन'बा मुस्रि बेफोरखौनो जों बाहायो आरो गोदोनि दिनाव आरो दानि जुगावथ' जेन'बा मिसिन थाबाय पावार टिलार थाबाय बेफोरजोंनो सारो आरो ना हमनो थांनाया जोंना बेनो जों बयबो नाखौ लायो दानि आरो गोदोनिजों एखे नंला जेन'बा गोदोहा बयहाबो गैया ना हमनानै जायो दा जोंहा सोलोंथाइ गोनां मुगानि बयबो साख्रि मावो जेन'बा साख्रि मावनायाव नाखौ लायो मोजां मोनो नाखौ लायबाबो एखनब्ला गावबा गाव अफिस होसोनो थांनांगौ थाखाय जेन'बा नाखौ दसे लायनानै दसेनो फैनांगौ जायो गावबा गाव अफिसाव जेन'बा होसोनांगौ जायो टाइम खौ आरो बेनो दानिजों गोदोनिजों अनेक सोलायबाय आरो जोङो ना लायनायाथ' बेनो बेनो आइजें आइलें जेखाइ खबाय जेन'बा खेवालि जे बेजों सारो आरो